हमसब सुबे सुबे ऊठ कऽ अपना नहा ऊहा लेली आ ऊ पूजा पाठ कैली त ओम नमः शिवाय पढ़लि कोनो दिन हनुमानो चलीसा पैढ़ लेली कोनो दिन अथीयो रामायणो पैढ़ लेली कोइ दिन किताबो पैढ़ लेली जे सँ जे मोन होइ छै से हमसब पढ़ैत रहै छी अपन सूबे सूबे नहा लेली जेहे मोन होल ऊहेसब पढ़ैत रहली अपन कभी ओम नमः शिवाय पैढ़ लेली कभी दुर्गा माइ के पाठ पैढ़ लेली कभी काँपी किताब पैढ़ लेली ईसब हमसब हमेशा सुबह शाम ऊइठ कऽ पढ़ते रहै छी की करू कैसहु त गुजारा करे के परतऽ जेहे सरधा मिलै छथिन ओही मे हमसब अपन लागल रहै छी की भगवान के सेवा करबै तभी त हमरासबके कुछ होतै आगे ओही लए कऽ हमसब सब यानी की पू हर जगह पे अभी यही चल रहल अइ हनुमान जी चलीसा जादे सबकोइ ओम नमः शिवाय जइसे दुर्गा ऊर्गा जी लगै छथिन हमरासबके लग मे त हमसब ओइसबमे भाग ले ले कऽ अपना पढ़ली ऊढ़ली ओइ जगह पऽ और कैली सब पूजा पाठ यानी की मुजफ्फरपुर ईलाका मे अइसन होइ छै की पूजा पाठ होइ छथिन धूम धाम सँ त हमसब जहाँ भी होइ छथिन वहाँ भी हमसब जाइ छियैन क पूजा पाठ करै छियैन आराम से वहाँ पऽ माइ के चरण मे जाइ छियै न अच्छा से काम धाम ओकरबाद तहन गइली नहा धोवा कऽ काम धन्धा छोइर कऽ सबकुछ कइले पहिले माता के चरण मे गेली अच्छा से नहा ऊहा कऽ फूल तूल ले कऽ सबकुछ काम ऊम कैली पढ़ली ऊढ़ली कुछ पण्डिजी सबके साथे आराम से रहली खुशी से खुशहाल जिन्दगी जीली माइ के चरण मे जाइके बात बाते अलग रहै छै की कही भी कोइ भी काम होइ से पहिले माइ के काम अथि माता जी सबके नाम लैके जाइके चाही कोइ भी अस्थान मे जाइके चाही पहिले सब काम धन्धा छोइर कऽ वहाँ जाना जरुरी रहै छै माता के चरण मे वहाँ जाइ से बहुत सुख मिलै छै